हेलो भैया मुझे इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाना है मेरे मम्मी पापा जाएंगे तो आप ले जाइए मेरे मम्मी पापा को वहाँ छोड़ने के लिए आप कितना किराया लेंगे मीटर के हिसाब से लेंगे या फिर ऐसे ही पूरा किराया लेंगे आप मुझे बता दीजिए ताकि मुझे किराया देने में कोई प्रॉब्लम न हों